मां पंहिंजे कम जी टिक्का टिप्पणी के शांती सां ॿुधंदी आहियां ऐं हुननि खे सम्झण जी कोशिशि कंदी आहियां की जंहिं बि इहा टिप्पणी कई आहे उन कहिड़े हुन हुन कहिड़े पॉइंट ते कई आहे हुन खे सम्झण जी मां कोशिशि कंदी आहियां की हुन इहा ॻाल्हि कीअं चईं आहे ऐं हुन खे ॾाढो पॉज़ीटिव खणी करे हुन खे पंहिंजे कम खे सुठो ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां उन खे सर्च बि कंदी आहियां गूगल ते की अगरि उन ॻाल्हि इहा चईं आहे त सही चईं आहे की कोन चईं आहे ऐं हुन मां हुन खे कीअं पंहिंजे कम में ठीकु करे सघंदी आहियां ऐं कीअं पंहिंजो कमु सुठे मां सुठो करे सघंदी आहियां